हाँ सर नमस्ते ये बोल रहे थे कि हमको इंसोरेंस कराना था

नहीं हेल्थ इंसोरेंस के बारे में बताइए तो जैसे कि हम हेल्थ इंसोरेंस इसमें कितना पैसा पर करना पड़ता है पर मंथ ये साल के लिए हो कि ये कितने साल के लिए होता है इंसोरेंस

ओह तो जैसे हम वो बोल तब ये बोल रहे थे कि जैसे बीच में माई बाई चांस मेरा डेथ हो जाए तो वैसे मेरा पैसा डूब सकता है अच्छा जैसे कि हमको एक्सलेम इक्सप्लेन कीजिए कि जैसे बाई चांस मेरा बाइक से जा रहे बाइक दुर्घटना में मेरा डेथ हो जाए तो ऐसे में क्या फैसेलटी मिलेगी मेरे से अच्छा

जी सर तो ये बताइए कि इसके लिए क्या डीटेल्स देना पड़ता है क्या डॉकुमेंट्स रहेगा जी सर हमको सर ये ये बता दीजिए कि बाइक के इंस्योरेंस में क्या होता है ठीक है बस हम तो हाँ तो सर ठीक है सर हम कहाँ मिल सकते हैं आपसे ठीक है सर धन्यवाद सर हम कल आते हैं